नमस्ते सर सब्ज़ी उब्ज़ी बनाने के लिए गोभी उभी का सब्ज़ी कैसे बनेगी सब गोभी के फ़्राई करके सब्ज़ी अच्छी लगती है कि ऐसे कच्ची जी सर चावल का फ्राई करना हो तो चावल कैसे दे जैसे चावल फ्राई करके बनाए तो ठीक पड़ेगा कि चावल ऐसे ही

सर पनीर के सब्ज़ी बनाने के लिए किस तरीक़े से बनेगी सर सर ऐसी बात है जैसे चार सौ पाँच सौ आदमी के हमें जैसे भोजन कराना है पनीर कितना लगेगा किस तरीक़े से बनेगा नमक कितना पड़ेगा सर जी सर नमस्ते सर